बिदिनोसै बे दालिफोर आलु बायदिसिना मोनजायै मोनजायैखौ जायासै आरो मोनजानाय मोनजानायफोरखौ संना होबाय जाबाय ओमफ्राय इसोरनि अननायाव जोंनि बावहाय जायाखै आसामाव बेलेगाव जानाय खोनादों आरो बे करना बेरामखो बे लामा सामा थाबायनो गिनाय बायदिसिना गिनाय मुख्रा लालायनाय मोसौ बायदि बिफोरबायदि नुदों आरो जोङो खोनादों नुदोंबो खोनांदोंबो थेवबो जोंनि बेवहाय जोंनि आसामाव बिदि जाथ'वाखै आरो आं खोनायाखिसैहाय खोनायाखिसै आबै आं

ओंख्रियाथ' बिदिनोसै अबा समाव मैथाफोर जाबाय अबा समाव दिंखिया बायदिसिना हाग्रा बंग्रानि मैगं जाबाय अबा समाव दालि दुलि जाबाय आलु जाबाय आलु सबाय जानो बाब्लाथाय हाग्रा बंग्रानि मैगं दिंखिया बायदिसिना नागिरनानै जाबाय संनानै बिदिनो बर'नि ओंख्रिया बिनो नालाय बेसेथो आलु दालि जानो जायनो नागिरना जानो रोङो ना बेदर बेफोर मोनजाबाय ना बेदर लायनो रोङैया बायना जानांगौ गोनां जाबाय जोंथ' उदायलाब्ला ना बेदर नागिरनो बिदिनो खस्थ' जि जानांगौ जाबाय आरो नांगौब्ला हाथायफ्रावनो बायनानै जासिगोन फवासे फवानै लायनो रोंला आथिं आखाइ गैला आरो जों बर'आ बिफोरबायदि बारा नागिरनो सम गैया खामानि दामानि मेल्ला नालाय न'आवनो संनाय खावनाय बायदिसिना मानसि फैनाय दुमसि फैनाय सोलाबा हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं लायनोबो सम गैया बिराद नागिरो बबेबा समाव मोनला बबेबा समाव मोनबोयो मैगं थाइगंफ्राबो दानि अभाब जालांबाय मैैगं थाइगङाबो जों गोदोब्ला ओइ बोजों बोजों लथिं मैगं बायदिसिना मैगं बबेबा दाउ फेन्दा बबेबा थास' आथिं खथ' मोनलाबायोमोन जोंनि दिनाव दा गैला बायना जाजोबनाय गासैबो थास' आथिंब्लाबो बाय थास' बिथ'रिब्लाबो बाय गासैबो मैगं हाग्रा बंग्रानिब्लाबो बायना जानांगौ गोनां जाबाय खाथि खालायावथ' मोनला गासैबो जों गोदो जों जानाय समावबा बे मोनो मोन आरो थांब्लानो जों मोनबोयोमोन थास' बिथ'रि बायदिसिना नागिरनानै हाग्रा बंग्रानि मैगंखौ जों नागिरनानै जायोमोन आरो दा बिदि गैला नागिरनाबो मोनला आरो नागिरनोबो दानि मानसिफ्रा सम गैया सान्दुंखोनो ओंखारनो बायो दानि मानसिफ्रा बारा खस्थ' सैया जोंनिया गोदोनिया बिराद खस्थ' जायोमोन आरो सान्दुंखो सान्दुं होना माइ गायनाय फुनाय अखाखौ अखा होनामोन बायदिसिना दुम दुम दाम दाम अखा खोरोमबाबो जों गायनाय फुनायखौ आह होनामोन आरो गोदो आरो लोमजालु साजालुबो गैयामोन गोदो दानियासो ह' माबा अलप बैसोआवनो आथिं आखाइ सानाय जालायलांबाय बिसिबां जों फिसा फिसौ खांब्लाबो सानायखौनो खिथायामोन दा मा बिदि जाखो आथिं सानाय माबा सिं सानायसो जासिनलायलांबाय आय' आय' जों जाबाय नै मावना दांनासो जाखो ना माना जाखो जों मिन्थिला आरो इसिबां खस्थ' आरो दै रोगा रोगा जानायावनो ना बन रोगा रोगा जानायावसो बिदि सानाय सुनाय जालांखो जों बेखौ मिथिला गाव गावनि बेरामखौ गाव गावनो हमनानै मोनला सानाय सुनायखौ दा मोन्दांजोबनाय जाबाय आरो जों बैसोआबो गैलाब्ला बैसो गैयि जनावनो बिदिनो जालांबाय मा खालायबावनो